ٹیکنالوجی میں ترقی کی وجہ سے زندگی میں بہت سے بدلاؤ آئے ہیں اسمارٹ فون اور انٹرنیٹ کا استعمال کرنے کی وجہ سے بہت سی چیزیں ہمارے لیے آسان ہو گئی ہیں جیسے ریلوے کی ٹکٹ کے لیے ساری معلومات ہمیں آنلائن ویبسائٹ پر مل جاتی ہے کون سی تاریخ کو ہوٹل کی بکنگ کرنی ہے تو اس تاریخ کو ہوٹل میں روم خالی ہے یا نہیں اس کی جانکاری ہمیں انٹرنیٹ پر مل جاتی ہے بیکنگ وغیرہ کے لیے اپلیکیشن آ گئے ہیں بینک جانے کی ضرورت نہیں پڑتی کسی کو اگر پیمینٹ کی ادائیگی کرنی ہے تو اس کی ادائیگی بھی انٹرنیٹ کے ذریعہ ہو جاتی ہے کوئی چیز کی خریداری کرنی ہے تو فلپکارٹ امیزون منترا ان سب پلیٹفامس کے ذریعہ کوئی بھی چیز کی خریداری کر سکتے ہیں